औ औ मा मा मैगं दं माबायदि साइज बेबा अ साइज फोरा माबायदि मैगंफोरालाय

लकेल आवथ' एसे मोजां साइज गोनांसो नांगौ होनब्लासो अब्लासो मानसिफोरा बायो लकेल मानसिफोरा

औ औ दे

हागोन दे

औ होनबा

बेसेबांबा रेट फोराबा जोगोनार एसे साइज मोजांखौ लांनोसै ओमफ्राय

जोंथ' बारा बुरजाबो लांनो हाया नालाय एसे फालासे फालासे लांगोन आरो ओमफ्राय दामखौ एसे बांद्रायनाय बायदि मोन्दोंमोन होनबा बे मैगंफ्रा मोजां मोजांखौ दोनदो जों नायहैनोसै नायनानैसो लाबोनांगोन नालाय ए जोङो दा टाइम मोनोबा एसे थिनथासोआव थांसै नामा सारिथासोआव फाननो मोननायनि अ अ अ औ औ

औ जोंहाबो नै मैगं फोसाबगासिनो दङ थांगोन दे टाइम खौ लानानै थांनोसै दा दामफोरासो मिलायोना मिलाया मैगंखौ नायनानै दे होनबा